हेलौ औ जोंहा थौ माबा क'क्राझाराव थांसै ओमफ्राइ क'क्राझाराव मा माजों बोरै बोरै थाङोमोनथाय मा मा गारि खारोमोन खयथायाव बेसो जादों औ गाबोन थांनोसै औ बोरै बोरै थाङोमोनथाय ओमफ्राय गारिफ्रा बिदिनो खयथासोयाव खारो औ खयथासोयाव खारो औ

बिदिनो दसथासोआव थांनानै औ दसथासोआव दसथासोआव थांनानै फासथासोआव फैफिननाय जाया होनबा औ औ

औ टाउनाव ओरैनो सानसे बेरायनानै फैनोसै औ

औ बिदिनो लोगो सानैसो दङ

आंनि लोगो गामिनि औ दसथायाव थांगोन दसथायाव ओंखारलांसै गाबोन ओमफ्राय मा मा खालाम हैयो बिदिनो द्रेसफोर बायनोसै एसे ओरैनो रेसटुरेन्टफ्राव हाबनोसै बेरायनोसै औ औ औ ओमफ्राइ नोंहालाय जेबो बायनांगौ थां गैया द्रेसफोर बाय औ बेनोथ' जादों औ ए औ मोजां मोजां ओंखार थारो दख'नाफ्राबो बायजागौमोन औ नाजागोन बे गाबोन नायनायनोसै माबोरै जायो

औ नायनायनोसै गाबोन माबोरै जायो होनबा गाबोन रायलायनोसै गाबोन ओंखार लायसै दसथायाव औ औ औ औ औ दे होनबा औ औ खिन्था हरनोसै आं औ